हेलो मैं हर्षिता बात कर रही हूँ क्या मेरी बात ओला ऑटो वाले से हो रही है जी मुझे रात को ग्यारह बजे भोपाल जंक्शन जाना है क्योंकि मेरी ट्रेन रात बारह बजे की है क्या आप बता सकते हैं कि रात में ओला उपलब्ध हो जाएगी यदि आप ओला उपलब्ध करा सकते हैं तो मुझे आपको रात को ग्यारह बजे इंद्रपुरी सेक्टर सी से भोपाल जंक्शन छोड़ना पड़ेगा

धन्यवाद